साहित्य आओर कवितामे जो मैथिली भाषा का जे प्रयोग जे होइ छै काफी बड़ नीक लगै छै बहुत सुहावन लागै छै साहित्यमे जे बाजल जाइ छै साहित्यमे जे लिखल जाइ छै कवितामे जे लिखल जाइ छै कविता जब गायल जाइ छै सुनल जाइ छै तो ई सब कलात्मक जो है सो अभिव्यक्ति जो मैथिली भाषाके जे प्रयोग होइ छै ओइमे मिथिलाके ही भाषाके प्रयोग कयल जाइ छै साहित्य कलामे आओर कविता जे हमसब जे पढ़ै छियै मैथिली कविता बड्ड नीक लगै छै सुनैमे बात करैमे कवितासँ किछु सीख भी मिलै छै तऽ कलात्मक भावनात्मक अइसबसँ बहुत तरहके मानसिक दृष्टिकोणमे बदलाव होइ छै आदमी सुशील स्वभाव रचनात्मक व्यक्ति अभिव्यक्ति अइसबमे मैथिली भाषाके प्रयोग से मनुष्यके अन्दर बदलाव भी होइ छै आओर साहित्यमे भी कवितामे ई सबमे मैथिलीके प्रयोगसँ सबटा ग्रन्थ मैथिलीमे जे पढ़बै सुनबै तऽ काफी रचनात्मक अच्छा नीक लगै छै बड्ड साहित्य जे कला है जे कविता जे किताब छै कविता जे सुनबै साहित्यमे जे रचना जे कयल गेल है कलात्मक अभिव्यक्ति आओर रचनात्मक मैथिली के ही बढ़ावा देबैके चाही मैथिली कविता या साहित्यमे

मन रोचक मन रोचक कविता छै मैथिली साहित्यकला मैथिली जे छै ओ काफी सोहावन भाषा छै काफी नरम भाषा छै काफी मनुष्यके जितना भी अगर अभिमान भी होतै तऽ उ मिठापन भाषा ही छै उ सुनके आदमी के बदलाव होइ छै आओर साहित्य कविता कलात्मक रचनात्मक अभिव्यक्तिमे मैथिली भाषाके प्रयोग कर काफी अच्छा लगै छै सुनैमे पढ़ैमे लिखैमे कोइ रोल खेलैमे रोल करैमे हँ कोइ कला अर्जन करैमे कोइ कला सिखाबैमे